मिगी सारें कशा पुस्तक पढ़ना ओह् आह्ली कताब पढ़ना पसंद ऐ जेह्दे बिच मतलब कि कुसै दी इ'यां क्हानी सनाई दी होऐ जां कोई इ'यां क्हानियां सनाई दी कुसै दी जां भी कोई रिलीजन ट्रैडीशन दे बारे च कोई क्हानी होई जा जां जि'यां कोई कुसै दी होर बी बड़े टाइप दियां होंदियां बट मिगी जिन्नी होई गेआ कोई तीर्थ स्थान दी बुक होई जा ओह् पढ़ना पसंद ऐ कोई फन्नी बुक होई जा मतलब हर इक टाईप दी पर जैदा मिगी फन्नी बुक्कां पढ़ना बड़ी पसंद न